उत्तर प्रदेश जी सांस्कृतिक विरासत खे सुनिश्चित रखण लाइ

उन खे बढ़ावो ॾियण में कला ऐं शिल्प जी ॾाढी महत्वपूर्ण भूमिका आहे हे कंहिं बि प्रदेश जी देश जी हिकु महत्वपूर्ण संपत्ति हूंदी आहे जंहिंमें असांजे देश जो भविष्य निर्माण थींदो आहे जंहिंमें ज्ञान ऐं तकनीकी शिक्षा सभ्यता जो विकास थींदो आहे ऐं इन में मां कुझु उदाहरण जे तौर ते मां कुझु संस्थान जा नाला मां ॿुधाए सघंदो आहियां फोर जीअं मां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्व विद्यालय लखनऊ विश्व विद्यालय किंग जॉश मैडिकल कॉलेज शिल्प जी प्राणी इमारत आहिनि जंहिंमें पढ़ाई जो कम हली रहियो आहे और देश निर्माण में इन संस्थान जी महत्वपूर्ण भूमिका आहे